आं हॅलो सांग संतोशी आं पळयता हांव म्हाका दिसना की इतले खराब आसा तुजे मार्क्स तरी राव आय एसयेन पळोवंक गेल्यार नी विसांतल्यान तुका अकरा पडल्यात ते इतले खराब ना पूण आनीक बरे जावंक शकता पूण तूं कित्याक दुसरी टॅस्ट कित्याक दिवंक सोदता तर बरें बरें हय दुसरी दिवंक शकता कित्याक आतां असो सिस्टम आसा की आतां तीन आय एस ए आसा तुका सो आतां पयल्या आय एस एन अकरा पडल्या दुसऱ्या आय एस एन तुका हय पंदरा घेवंक शकता तूं आनी इतले खर इतलें खराब स्टुडंट नी तूं बरें स्टुडंट आमचे खंय तुमी म्हणजे तुका अशें कित्याक दिसता की आनी आशें कित्याक दिसता नी म्हळ्यार खंय कमी पडले तुका हय तें खरें सारकें तुजें पूण अशें खंय कमी पडलेशें दिसता तुका आं कळ्ळें कळ्ळें म्हणजे फॉरेन हिस्ट्री आं फॉरेन हिस्ट्रीन नी हय तें तें करूंक शकता आमी ताजेर काम करूंक शकता आनी दुसरी आय एस ए आतां तर फॉरेन हिस्ट्रीचेरूच आसतली पूण आतां पळोव आतां प्रश्न हांव सागूंक शकना कित्याक तयार करूंक ना हांवे पूण फॉरेन हिस्ट्रीन कितें करपाचें म्हुणल्यार पळय एक म्हणजे नांवां दुसरी म्हणजे तारको तारीक खंय केन्ना घडलें हेें इंडीयन हिस्ट्री बशेनूत तें इंडीयन हिस्ट्री म्हणून धरनूत ते ते शिकुनूत हे चार्ट करपाचें कित्याक शेवटी हिस्ट्री म्हणजे केन्ना खंय किरें केन्ना घडलें आनी कशें घडलें आनी केन्ना आनी कोणें घडयलें ताजेरूच आसा इंडीयन हिस्ट्री म्हणनूत हे धरूनच चीत आनी तशी तयारी कर दुसरी आय एस ए आतां फॉरेन हिस्ट्रीचेर आसतली तेन्ना पूण तिसरी आय एस ए आमी करूंक शकता हे कित्याक ती दोन हिस्ट्रीचेर आसतली एगूआ म्हणजे इंडीयन हिस्ट्रीनूत आयले नी ते म्हाका तरी दिसता की दोनूय दिवपाच्यो कित्याक शेवटी ते बॅस्ट टू बॅस्ट टू आउट ऑफ त्री मार्क्स घेतले पूण दोन आतां चांसीज आसा तुकां हे मार्क वाडोवपा खातीर पंदरा आनी पंदरा हय कित्याक अशे कठीण कांय ना तें कित्याक तिसरी आय एस ए गोवन हिस्ट्रीचेर आसतली ना ना हे हांवें अजून चितूंक ना पूण तुमकां जाय जाल्यार असायमँटूय दिवंक शकता प्रॅजेंटेशनूय दिवंक शकता ऑबजेक्टिवूय दिवंक शकता हय तशें कांय ना कित्याक तयारी काय करूंक ना ताची नो प्रॉब्लम बॅस्ट ऑफ लक